पक्षी को छिप कर देखना पक्षी को हम छिप कर देखे हैं कई बार छिप कर पक्षियों को देखते हैं छत पर से छिप कर देखे हुए हैं सिढ़ी पर से छिप कर देखेंगे क्योंकि पक्षी को छिप कर देखते हैं क्योंकि अगर हम उनके पास से देखेंगे कई पक्षियां एक साथ रहती हैं वो एक दुसरे से में बहुत खुश रहती हैं और अगर आप उन्हें दाना छीट दें तो दाना खाती रहती हैं लेकिन आप सामने जायेंगे तो जायेंगे तो वो नहीं रहती हैं इसलिए पक्षियों को छुप कर देखते हैं उ उनको देखना अच्छा लगता है पक्षियों को छिप कर देखना जिससे नहीं तो अगर पास चले जायेंगे तो वो रहेंगे ही नहीं ढेर सारी पक्षियां जैसे छत पर हैं छत पर पक्षियां दाना खा रही हैं आंगन में कहीं पानी रख दिये हम पानी पी रही हैं तो उनको दूर से देख छिप कर देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पास जाने पर तो रहेंगी नहीं उड़ जायेंगी इसलिये को दूर दूर से देखते हैं ऐसे हमारे गांव में एक चाचाजी हैं उनके न उनके पास ढेर सारी पक्षियां हैं जैसे की वो हमें पक्षियों का परिचय कराए जैसे उल्लू है उल्लू है जैसे की कोयल हो गयी जैसे तो ये बताते हैं कि देखो ये उल्लू है ये मां लक्ष्मी का वाहन है जैसे की ये ये मोर है जैसे की ये एक कोयल है और उसके बाद वो नीलकंठ है जैसे में इसमें कि शंकर भगवान का वास होता है तो चाचा हैं अंकल जी वो सब बताते हैं हमें बताते हैं सारे पक्षियों के बारे में बताते हैं कि ये कोयल है ये गोरैया है गोरैया है ये कबूतर है सारी पक्षियों की के बारे में बताते रहते हैं और की यहां घर जैसा बना कर जैसा सभी पक्षियों को रखे हैं तो वो हम जाते हैं देखते हैं तो वो हम लोगों को बताते हैं कि देखो ये ये पक्षी है ये पक्षी है सभी पक्षियों के बारे में बताते हैं भगवान जो जुड़े हैं पक्षियां उनके बारे में बताते हैं को कौवा हुआ जैसे की सीता जी के पैर में चोंच मार दी थी जब जयंत ने कौवे का रूप धर कर मार दिया था चोंच तब बताते हैं अंकल चाचा की एक कौवा था तो ऐसे ही इसके बारे में बताते हैं हरेक पक्षी के बारे में बताते हैं कबूतर के बारे में जैसे कि जब बारिश सीजन आता है तो मोर नाचती है तो उसे छुप कर देखना बहुत अच्छा लगता है कि मोरों का डांस खुद हम पंख फहरा कर नाचतीं हैं मोर तो उन्हें देखना अच्छा लगता है जैसे तोते हैं तोते की आवाज सुनना जब बोलते हैं मिट्ठू मिट्ठू तोते पोषना और उनकी अवाजें सुनना बहुत अच्छा लगता है